हमर हमर गाँव पा पा पाली पाली पाली घनश्यामपुर भेल पाली घनश्यामपुर आ जिला जिला दरभङ्गा छी छी आओर हम अपना हमर गाँव गाँव गाँवमे पहिने पहिने पहिनेसँ एखन हम हमरा गाँवमे बहुत बहुत समुदाय समुदायके लोक लोक रहैत छथि जेना हिन्दू मुस हिन्दू मुस्लिम सिख हिन्दू मुस्लिम आओर अन्य जातिके लोक छथि आओर सब आपसमे सब सब एक भाइचारा बनाए कऽ रहैत रहैत छी कोनो भी कोनो भी समस्या होइत छै होइत छै तऽ हम हम गाँव कऽ गणमान्य व्य कोनो एहन गणमान्य व्यक्तिके चुनैत चुनैत चुनैत छियै हुनका ठाढ़ करैत छिअनि आओर आओर हुनका भोट भोट दै कऽ हुनका हुनका जिताबैत जिताबैत छिअनि जे ई हमरा गाँव गाँव कऽ कोनो भी समस्या कऽ समस्या कऽ बारेमे समय पर हल करै हल करैत रहैत छथि आओर कोनो भी गाँवके समस्या अबैत छै अबैत छै तऽ तऽ हम हुनका पास जाइत छिअनि अपन समस्या हुनका बतबैत छिअनि एना ई दिन ई राति हमरा साथ भेल हँ ओ ओ दुनू गोटा कऽ बारेमे बढ़िआँसँ बढ़िआँ समस्याके हल कए दै छथि आओर आओर झगड़ा झाँटि यदि हमरा कोनो कतहुँ भए रह होइत छै तऽ ओहिके लेल पञ्च ओहिके लेल पञ्चायत बैस बैसैत छै ओहि